अ'ऊं अपनी गल्ल करां तां मिगी घरै च अगर दूआ आदमी कोई रुट्टी बना दा होऐ रसोई च अपने तां मिगी कुसै दी बनाई दी रुट्टी पसंद नेईं औंदी ऐ ते होर में उत्थें जाइयै अग्गें अग्गें लग्गियै रुट्टी बनान्ना बड़ी पसंद करना होन्नां की जे जेह्ड़ी रुट्टी जनानियां बनांदियां ओह् मिगी घट्ट शैल लगदी ऐ तां करियै में अग्गें अग्गें जाइयै आपूं रुट्टी बनाने दी कोशिश करना जेह्दे च न्यौड़ा होग जि'यां न्यौड़ा बनाने दी मिगी ज्यादा गै शौक ऐ बड़ा गै मन करदा तां करियै में आपूं अग्गें अग्गें जाइयै ओह् कम्म करने गी बड़ा खुश होन्ना बड़ा मेरे दिलै गी बड़ा गै परसन्न होन्नां में अपने आपै च